दिक्खो जेह्ड़े ग्राएं च अज्जकल पैह्ले खेती बाड़ी करदे हे आपूं गै इ'यां बीऽ जोह्का पांदे हे दिक्खो जी अज्जकल नमां आए दा सब किश खेती बाड़ी करने आह्ला करना चाहिदा ग्राएं च लोकें गी पता लगना चाहिदा

पैह्ले ते लोक इ'यां गै छड़ा देसी हैल पांदे हे हल्ल जुगडदे हे ते ओह् के नां त्यार ते हून अज्जकल मशीनां आइयै दियां के नां ते ओह् मशीनें कन्नै बांह्दे बाड़ियां सब किश होआ दा अज्जकल ओह् थोह्ड़ी मतलब नां पैह्ले ते पता गै नेईं होंदा हा कुसै गी केह् अस खेती बाड़ी कराने आं ते ग्राएं लोकें च ग्राएं च इ'यै जिसलै सुट्टी कनक बस जी होई दो उ'ऐ गोड्डी करो ते एह् करो ते हैल पाओ गोए सारे

ते ग्राईं जिन्नै बी हैन ते ग्राएं च जाइयै ते लोकें गी दस्सना चाहिदा समझाना चाहिदा भाई इ'यां नेईं इ'यां खेती बाड़ी इ'यां करो ते इस तरीके कन्नै करो ते थोह्ड़ा पता लग्गी जंदा ते थोह्ड़ा लोक जेह्ड़े नेईं जांदे अज्जकल ते चलो बच्चे थोह्ड़ा पढ़े लिखे दे सब जानदे न ऐसी नेईं ऐ

दसनियां चाहिदियां चीजां नमियां नमियां स्कीमां चाहिदियां इ'यां करगे ते ते एह् चीज होई जानी ते इ'यां करगे ते एह् होग बस होर केह् भाई अग्गे दे लोक मक्कां लांदे हे जि'यां जि'यां ते त्रै गोड्डियां करनियां हून इस मक्के गी अज्जकल कुत्थैं अज्जकल उ'ऐ मशीनां लग्गी दियां ते मशीनें कन्नै गै सब किश अग्गें हत्थें कन्नै गोड्डियां शोड्डियां करनियां ग्राएं च अज्जै बी हैन केईं ग्राएं च अज्जै बी हैन उत्थैं होआ दियां लोक अज्जैं बी करदे पर उ'आं नां जि'यां तुस करदे जाह्गे तुस दस्सदे जाह्गे उ'नेंगी ओह् बी सिक्खङ किश भाई अज्जकल केह्ड़ा जमाना ऐ कि'यां पढ़ाई लखाई बच्चे पढ़े दे ओह् सिक्खी जाने चाहिदे ते ओह् सारे सिक्खङ